आमगेर जेन्ना सयऱ्या येतात तेन्ना आमी तांकां बरी वागयतात आमी आमगेर सयऱ्या येयलीं काय पयलीं तेंका बसपाक दितात आनी मागीर उदक पियोंक दितात तशेंच मागीर तेंचे कडेन बरी उलयतात आनी मागीर च्या आनी खावपाक दितात तेंका तशेंच जर आमगेर दनपारच्या वेळार जर कोणय सोयरो येलो जाल्यार आमी तेंका जेवण जेवपाक दिताच जेयल्या शिवाय आमी खंयच्याच सयऱ्याक धाडिना आनी आमगेर जेन्ना सोयऱ्या येता तेन्ना म्हाका तेंका खूब अशें कितें कितें करून घालूंक कशें दिसता म्हणजे तेंका वेगळे वेगळे जेवण करून दिवूं कशें दिसता तशीच आमगेर जर सयरी आयलीं जाल्यार कोणय लोक येवं जाल्यार तेंकां वेगळे वेगळे पदार्थ करून चिकन हाडपाचें नुस्तें हाडपाचें नुसत्याची बरी कडी करपाची चिकन फ्राय करपाचें तशेंच फ्रायड रायस करपाचो गोबी मंचुरी करपाची अशे वेगळे वेगळे पदार्थ जे आसा ते लोकां खातीर करूं कशें दिसतात अशी एक मनांतल्यान एक आवड आसता म्हणजे हा म्हाका करपाक सगळें कळटा जर हावेन केल्लेलें जर त्या सयऱ्यांनी खाल्लें तेंका बरें लागलें आनी तेंच्यानी बरें बरें लागलें अशें म्हटलें सुद्दां जाल्यार आपल्या मनाक सुद्दां तरी बरें दिसता तेका लागून तें मनांतल्यान सामकें हें जाता की आमी इतलें जेवण करता आसतना सुद्दां तेकां एक कितें करून दिवचें तेंच्या खातीर मागीर मनांक खूब बरें दिसता तशेंच आमगेर जेन्ना सयऱ्यां येता तेन्ना आमी सगळ्यांक बऱ्या तरेन वागयतात तेंकां जाय ते म्हणजे तेंकां कसलीच कमीपणां अशें करूंक दिना तेंका जाय तें आमी दितात